हैलो तव्हां सागर होटल मां था ॻाल्हायो पिया मां आदर्श मां वाणी बजाज थी ॻाल्हायां पई तव्हांजो माण्हू अञा असांजो ऑडर खणी करे अञा आहियो ना आहे असां असां सत शह शयूं लिखायूं हुइयूंसीं पालक पनीर लिखायो हुआसीं दालि मखनी लिखाई हुईसीं काजू पनीर बि लिखायो हुआसीं ऐं ॿ टे फुलका बि लिखाया हुआसीं ऐं गजरूनि जो हलवो बि लिखाया हुआसीं असांजा महिमान घर अची वेठा आहिनि त चयो अधि कलाकु में माण्हू अची वेंदव अञा आयो ना आहे तव्हां ॾिसो तव्हांजे माण्हू तव्हांजे किथे रहजी थो वञे पियो असांजा महिमान राह पिया था ॾिसनि असांजे माण्हुनि महिमाननि खे ॿाहिरि बि वञिणो आहे त तव्हां पुछो न की किथे रहजी विया आहिनि